ہیلو جی سر بولیے کیا کام تھا آپ کو فی الحال کے لیے تو ہم آپ کے گھر پہ نہیں جا سکتے ہیں وہاں دیکھیں آپ تھوڑا سا دیکھیے کہ وہاں پہ کہیں تار وار کٹا ہوا بھی ہے سنیے نا سر ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے ابھی فی الحال کے لیے ہم کہیں تھوڑی دور پہ ہیں ابھی اپنی دوکان پہ نہیں ہیں دوکان پہ جائیں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیا کام تھا نہیں تھا ابھی ہم جا نہیں سکتے آپ کے پاس کل صبح ہوگا سر سنیے نا بات میری بات ہم کہیں دور نکلے ہوئے ہیں تو ہم آپ کے گھر پہ ابھی نہیں جا سکتے بولیے تو اب کل صبح ہو سکتا ہے تو جائیں گے جی ہاں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو آدھا ایک گھنٹہ بعد آئیں گے لیکن پیسے کا بات جو ہے تقریباً ہم پیسہ یہی تقریباً پچیس سو تین ہزار روپیہ لیں گے سر کیا کریں سر آپ آپ جو ہیں آپ بھی تو کماتے ہیں اپنے بال بچے کے لیے ہم بھی تو کماتے ہیں ہم بھی جب تک نہیں آپ سے لیں گے ہم اپنے بچے کو کیسے کھلائیں گے پھر بتائیے آپ سر سنیے نہ پورا ہم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اکیس سو کہ دیتے ہیں اکیس سو روپیہ اگر دے دیجیے گا اس کے بعد اب کر دیں گے آپ کا

نہیں نہیں ارتھنگ فکس کیا جائے گا اس کا پورا جو انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے گا اس کا انڈر گراؤنڈ وائرنگ پھر نکالا جائے گا پورا تار محنت لگتا ہے اس میں دو تین بندہ لگ جائے گا جی سمجھیے نا بات کو اس میں دو تین بندہ لگنے کا مطلب جانتے ہیں پانچ سو روپیہ ڈیلی دیہاڑی دینا پڑتا ہے پھر پیسہ لگ جائے گا ہم کو بھی پھر جب تک آپ سے لیں گے نہیں تو ہم ان کو دیں گے کیسے پہلے یہ بتائیے آپ اکیس سو روپیہ لیں گے ہم ڈائریکٹ سیدھا ہم جب کہہ دیے آپ کو اکیس سو روپیہ لیں گے